ہیلو ہاں آٹو ڈرائیور یس یس یس میں نے بہت دیر سے آپ سے کال کی لگ بھگ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے آپ ابھی تک پہنچے کیوں نہیں ہے یہاں میں ادھر صدر بازار میں چوک پہ ہی کھڑی ہوں اور ابھی تک آپ پہنچے ہی نہیں ہیں لیٹ ہو رہی ہے مجھے بہت ہاں ہاں ہاں اور مجھے ابھی اسکول پہنچنا ہے ٹائم پہ پہنچنا ہے اگر نہیں گئی تو پھر مجھے وہاں پہ پنشمنٹ ملے گی آپ ہاں جلدی سے آ جائیے ہاں ایسے آپ کو دیر کیوں ہوئی ہے اس چیز میں اتنی زیادہ آپ کو آ جانا چاہیے تھا آپ نے ٹائم بتایا تھا کہ ہاں میں نو بجے تک آ جاؤں گا دس بج چکا ہے اب میں کب جاؤں گی اسکول اور ہاں تو آپ جلدی سے پہنچ جائیے کتنا ٹائم لگے گا آپ کو پندرہ منٹ لگے گا ابھی آپ دس منٹ میں یہاں پہ پہنچیے میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں اور آپ ابھی تک پہنچے ہی نہیں ہیں میرے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے میں اکیلی ورنہ میں خود چلی جاتی آپ لوگ کو ٹائم کا تھوڑا وہ کرنا چاہیے نا ٹائم کی قدر کرنی چاہیے آپ کی وجہ سے کوئی اپنی ضرورت والی چیز سے پیچھے رہ جائے گا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے آپ جلدی سے پہنچ جائیے یہاں پہ صدر بازار میں چوک پہ کھڑی ہوں ہاں اوکے اوکے ٹھیک ٹھیک